हागोन बैसागु बोथोराव बर' मानसिफोरा गिदिर फोरबो होननानै साननानै लायो गिदिर फोरबो बैसागुआनो बर' फोरनि थाखाय गिदिर बैसागु बोथोराव सिगां जागायजेन्नायाव संक्रान्ति संक्रानतिआव बयबो मोसौ थुखैयो नखर नखर आरो बे दिनाव बावखुंग्रि हाजो बो गाखो हैयो आरो बैसागुनि बे संक्रानतिनि अखानायै एक टारिक बे एक टारिकआव एक टारिकनिफ्रायनो गामिनि बयबो बोराय बेनथ' सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय बैसागु रंजायो बैसागु रंजायो मागियो आरो मेथाइ खनो मोसायो बेबादिनो फोरबोखौ खुंलांनाय जायो बैसागुखौनो जों गिदिर फोरबो होननानै साननानै लायो बर'फोरनि थाखाय बेनि थाखायनो बे बैसागु बोथोरखौ जोङो बयबो मानियो मोसौ थुखैनायनि उननिफ्रायनो बैसागुआव बयबो जोङो लैहोर लैहोर गिदिरखौ सनमान लायो गिदिर उन्दै मानसिफोरा गिदिरखौ सनमान लानांगौ नखर नखर हाबनानै बिदिनो नखर नखर सनमान लायो आरो बे बैसागुफोरबोखौ जाखांनायनि उनाव गासिबो गाव गावबागाव लोगो दल लानानै मागिनानै मोननाय रां फोरजों फिगनिग जायो लावखार ओंखाम जायो दमासि आवबो थिग बे बिदिनो दमासि बोथोराव बयहाबो नखर नखर फिथा सिथाव सौराय देनानै जायो आरो दमासिनि माबायाव दंफां लाइफांफोरखौबो खाबथाबनानै दोननाय जायो आरो दमासिआव बयबो गाव गावनि नखर नखरनो जानाय लोंनाय मावो आरो बिनि नखर बिनि नखर थाबायनानै गावजों गावबो जालायनाय जायो थिग बेबादिनो काटि बैसागु आबो काटि बैसागुआबो बेबादिनो काटि बैसागुआव जोङो बयबो काटिखौ फुजाखौ मानियो हारसा बर' बयबो मानियो कार्टिक गासा सावो माय दैआव गायनायाव ओंखारनायनि मोजां जानायनि माय एम्फौ जायैनि कार्टिक गासा सावहैनाय जायो आरो बयहाबो बे फुजाखौ मानिनाय जायो थिक बे बादिनो देवल फुजा देवल फुजायावबो बयहाबो देवलखौ फुजा खालामो बे फुजाखौ बांसिनानो बर' मानसिया खालामनाय जाया हारसाफ्रा बांसिन फालिनाय जायो देवल फुजाखौ बेनि थाखायनो जोङो गासिबो बर'आनो फालिनाय जाया थेवबाबो बियो जोंनि बर' आसाम आसाम हादरनि मोनसे फुजा फुजा होननानै जों साननानै लायो आरो बे बायदिनो थिक बैसागुआवबो बैसागुखौ थ' बयनिफ्रायबो देरसिन खालामनानै जोङो मानिनाय जायो आरो बैसागु नङाबा बैसागुआव मोसानो मोनाबा गोसोफोरखौबो मोजां मोना बेबादिनो खाम सिफुं ज'था दामनानै बयबो मोसायो मेथाइ खनो बैसागु बोथोराव नखर नखर थाबाय हैयो बेबादिनो जोङो बैसागुखौबो फालिनाय जायो गथ'नि गथ' गिदिरनि गिदिर बोराइ बेनथ' गासिबो नखर नखर फालो फालो नखर थाबायनानै गिदिंहैयो आरो गिदिरफोरखौ बयबो सनमान लायो बेखौनो बैसागु फालिनाय जायो आरो दमासिआवबो बेबादिनो फिथा सिथाव सौराय सावनानै जायो न' न' फाला बदलबो जालायलायनाय जायो आरो काटि बिहु खालामो काटि बिहु आवबो बिदिनो बाथि सावनांगौ जायो माय दै नखरनि आबादफोरावबो सावो नखराव सावो बेखौनो काटि बिहु होनना बुङो आरो मोनसे बैसागुआनो बर'नि बयनिफ्रायबो देरसिन बैसागु बैसागुआवनो बयबो रंजानाय बांसिन जायो मोसानाय रंजानाय खाम सिफुं ज'था दामनानै लैहोर लैहोर मोसानाय बेवहायनो गिदिरसिन फोरबो खालामनानै लानाय जायो आरो बिदिनो जायगा जायगाबो फांसनबो खुंनानै मानसिफोरखौ मेहेर गोनां खालामो खननाय मोसानायाव दुंगा गोसो दुंगा होयो बयखौबो लैहोर लैहोर ओंखारनाय नुयो बेबादिनो जों फालिनाय जायो बैसागु बोथोरखौबो बैसागुआनो जोंनि बयनिबो देरसिन